दा जों बोराय बुरि मावनो हालिया फिसाफोर मावनायाखौनो जानाङो दा आं जेबो राहा गैला दा आं मा खालामबावनो हाल खदालाबो मोसौ मोसा गैला मोसौआ दं मोसौ गाय बेजों गाइखेर फान्नानै जायो मैया आलु बायदिसिना एफा एफा गायदों मालाबा मालाबा ना सारनानै जायो मालाबा मालाबा बिदिनो बेफारबो खालामो मालाबा मालाबा जोङो अमाबो सिथारनानै जायो मालाबा मालाबा बिदिनो दानो दा जेबो राहा गैला बोरायबाय बुरिबाय दा फिसाज्लाफ्रा आसा थाबाय आरो आं फिसाज्लाफोरखौ बिराथ अनो आरो फिसौ फिथाइखौबो अनो दा बिसोरनो नायगोन आंखौ

दिनै जाला गाबोन गैया गाबोन जाला दिनै गैया जालाय लांबाय दाउ अमा दङ एसे मासे मानै दाउ फिसियो